ہندوستانی معاشرے جہاں پر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں یہاں پر مذہب کا بہت بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تقریباً طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ہر طبقہ اپنے اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہے جیسے ہندو لوگ مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں اسی طرح سے مسلم سماج کے لوگ مسجدوں میں جا کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں اسی گرودوارے میں لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں مجھے دوسرے مذہب کے بارے میں کچھ چیزیں بہت پسند ہیں جیسے گرودوارے میں لوگ کھانا بٹواتے ہیں غریب لوگوں کی کفالت کرتے ہیں اسی طرح سے ہندو سماج میں بچّوں کے لیے اور ودھوا عورتوں کے لیے آشرم بنوائے ہیں جس میں وہ لوگ آرام اور سکون سے رہتے ہیں جہاں پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ برائیوں سے دور رہ کر اسی معاشرے میں ایک ساتھ زندگی بسر کریں